ملکھا سنگھ پی ٹی اوشا یہ دوڑ کے معاملے والے ہیں جیسے دوڑ لگانے والے ریسنگ ہیں بڑھیاں ہے یہ دوڑ لگانا اچھا سمجھتے ہیں ہم لوگ بھی یہ جس کو مشورہ دیتے ہیں اگلا آدمی کرتا ہے اس سے آدمی کو راحت ملتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور ہر آدمی کو اہم سمجھنا چاہیے آ دوڑ کا ضروری ہے دوڑ لگانا انسان کچھ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دوڑ لگانے کو اہم نہیں سمجھتے ہیں آ یہ اہم ہے اپنے آپ کو سب چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں تو ضروری ہے اس کو دوڑ ووڑ لگانا چاہیے انسان اس سے فٹ رہتا ہے اور جیسا کہ کچھ دوڑ اور آپ آپ دوڑ کر رہے ہوں آپ دوسرے آدمی کو مشورہ دو اس کو وہ سمجھائیے ایسی دوڑ لگائیے اور دوڑ لگانے کا فائدہ ہوگا یہ جیسے کہ آپ فٹ رہیں گے اور ورزش کریں گے تو اور اچھا فٹ رہیں گے اور دوڑ لگانے سے اور آپ کا آگے آگے چل کے آپ کا اور اچھا ہوگا معاملہ آپ دوڑ لگانے کا اور آدمی کو مشورہ دیتے رہیے تاکہ آدمی اس سے راحت سکون حاصل کر سکے اور دوڑ لگانے کا ہوا کہ اچھا لگتا ہے دوڑ لگانے میں بھی اس سے آدمی صحت مند رہتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور آدمی کو مشورہ بھی دیتا ہے تو اگلا آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو جب وہ دوڑ ووڑ لگاتا ہے تو آدمی جب فٹ ہوجاتا ہے نا تو وہ آدمی آ کے اگلا آدمی کو بولتا ہے ہم اچھا لگتے ہیں وہ فٹ بھی ہوجاتا ہے اور صحت مند بھی ہوجاتا ہے اس سے آدمی کو راحت بھی ملتا ہے اور دوڑ بھی لگانا ضروری ہے ایک اہم حصہ ہے یہ دوڑ لگانے کا آپ دوڑ لگائیے آپ کو زندگی میں اچھا بھی ہوگا اور خوبصورت بھی آپ لگیں گے دوڑ کا مطلب یہ ہوا اور فٹ بھی رہیں گے اور دوڑ ایک اچھا چیز ہے آپ تھوڑا آرام سے لگا سکتے ہیں کچھ بھی ہو دوڑ لگائیے تو انسان آپ فٹ رہتا ہے تو اگلا انسان دیکھتا ہے ہاں چلو بہت بڑھیاں تو دوڑ کا مطلب یہی ہوتا ہے ریسنگ لگانا چاہیے انسان کو دوڑ ریسنگ بھی ضروری ہے انسان کو اور ریسنگ وسنگ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے انسان کو بھی بتائیے تاکہ وہ ہم سے فائدہ اٹھا سکے بھائی یہ ریسنگ کریے آپ کو اس میں فائدہ ہوگا آپ کا جسمانی صحت بھی اچھا رہے گا تندرست رہے گا اس سے آپ کو فائدہ مند ہوگا اب جو بھی ہے یہ دوڑ کا ضروری ہے کرنا دوڑ دوڑ لگانا ریسنگ لگانا یہ سب ضروری ہے اہم حصہ ہے اس کے دوڑ لگانے سے آپ کو جسمانی صورت صحت مند رہیں گے آپ اور دوسرے آدمی کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی صحت مند رہے آپ دوسرے آدمی کی فائدہ دے سکتے ہیں آپ آرام سے مل سکتا ہے اس کو بھی فائدہ